मिगी दुआ कवाशन आया कि जेह्ड़ा आर्ट ऐ एह् इंपार्टैंट कैं साढ़ी लाईफ च ते कन्नै केह्

हर इंसान कोई कला दै बिना नी होंदा ऐ कला मनुश्य गी कि मतलव क् जीवन गी उजारदी ऐ हर इंसान बिच्च कोई ना कोई कला होंदा ऐ जेह्ड़ी उसी कला गी लेईयै ओह् जीवन जींदा इंसान बिच्च कोई अच्छी आदत होंदी हून दिक्खां कोई भजन करगा कीर्तन करगा ते ओह् अपनी सोसाईटी बिच्च मदद करदा उसी अच्चा बनाने च उच्छियें चीजें दा ग्यान देना उस कारन कोई बी हुन अच्छियां चीजां कुसें गी आंदियां होंगियां समझ उनैं दुए बंदे गा समझानियां न कि इयां करेआं तूं इयां करेआं ते तां गै बंदा समझी सकदा आर्ट जेह्ड़ा होंदा एह् बड़ा जरूरी ऐ बंदै आस्तै आर्ट इक ऐसीचीज़ ऐ जेह्ड़ी कुसे गी बी बिना आर्ट दे किश पैदा नी होंदा आर्ट दे कन्ने कन्नै गै मनुश्ट दा जन्म होंदा ऐ आर्ट जेह्ड़ी साढ़ी ऐ एह् साढ़ी जिन्दगी बिच्च बड़ी जादा जरूरी ऐ ते कन्नै बड़ी जादा मदद करदी ऐ सोसाईटी गी अच्चा बनानै आस्तै मतलव कि हून मनुश्य गी कोई ना कोई आर्ट होंदा गै ऐ जियां मेरा आर्ट ऐ गल्ल करना कोई इंसान बैठे दा होगा बोर होईयै उसी में गल्लां सनानियां न गप्पां लानियां बंदे गी हसाना मेरै बिच्च होर तां कोई आर्ट है नी एह् बस में गल्लां सनाई सकनी गप्पां लानियां कुसै बंदै कन्नै टाईम पास कराना कुसै बंदे दा नेंई टाईम पास होऐ तां मिगी बोलना में टाईम पास कराई सकनी मिगी टाई पास कराना बड़ा मज़ा आंदा ते मिगी होर कम्म बिच्च कोई इंट्रस्ट बी नी ऐ आर्ट बैसे तां अऊं गल्लां बड़ियां क रनी ते बाकियें दा बी सिर पकाई ओड़नी मेरी मम्मी आक्खा दी तूं बड़ियां गल्लां करनी मेरै सिर दर्द होई जंदी में फिर बी पंज मिन्ट चुप्प रैह्ना फिर गल्लां करी लैनियां पंज मिन्ट चुप्प रैह्ना फिर गल्लां लगी पौंना करन बधाईयां गानां पौंदियां चुप्प रेहा कर चुप रैह्ने दे किन्ने पैसे लैने में ते कदैं सुनदी नी जो अवै बोलदे रैह्ना ते में बस इयां करियै इ घरे दा करना पर जेह्ड़ा आर्ट होंदा एह् बड़ा जादा जरूरी होंदी साढ़ी लाईफ च असेंगी मतलव आर्ट दे माध्यम कन्नैं गेै अस सोसाईटी बिच्च अवेयर रैह्ने उनेंगी अच्चा रस्ता दस्सने हून असेंगी कोई अच्छी चीज़ आंदी होगी नेंई असैं उनेंगी बी सनानी ऐ इयां होए इयां करो इसी साढ़ी गल्ल सुनगे दो बंदें गी सनागे उनैं अट्ठ गी सनाना चार गी सनाना एह्दै कन्नै पूरी सोसाईटी गी पता लगदा ते सोसाईटी बिच्च बड़ी जादा अवेयर होंदी ते ओह् बड़ी जादा बैट्टर होंदी नीं ता सोसाईटी दे लोकैं दा पता गै होंदा कि मतलव कि इक बंदा स्हेई कम्म करगा ना उसी दिक्खना नेंई जार बंदै इयां कीता दा इयां चलियां करी करी गै कम्म होंदे नेंईं तां थोड़े ऐ कि इक ता पैह्लैं लाई औंदा कि इयां इयां गल्ल जिसलै कोई किश स्हेई कम्म करगा नी बंदै सिक्खना उसी केह् करा दा केह्ड़े कम्म करदा एह् इसी केह्ड़ी चीज़ आंदी ऐ बनानें गी पर दिक्खां हुन एह् छोड़ी ना के चलो अस बी कुश सिखचै ना नोहाड़ियां पैह्लैं गल्लां करी लैनियां न भिरी उसी ओह् करना ते भिरी ओह्दै कन्नै ओह् करना इयां थोड़ी होंदा फिर बंदा आस्ता आस्ता ई अवेयर होंदा होई ते जंदा गै ऐ ऐसा मी ऐ कि नेंई होंदा ते कन्नै एह् कि मतलव जेह्ड़ा इंपार्टैंट होंदा मैह्त्वपूर्ण इसी गलांदे बड़ा जादा मैह्त्वपूर्ण ऐ साढ़ी सोसाईटी गी बैह्तर बनानै आस्तै अस इक अच्चे कम्म करगे दुऐ बंदै साढ़ी सोसाईटी बिच्च रैह्ना होगा ना उनैं दिक्खना ओह्दै कन्नै प्रभावित होना कि नेंई जार एह् बंदे स्हेई करा दा असेंगी बी नेंई बी करगा दो बंदे करगे तां त्रीआ बी करगा ना चौत्थे गी शर्मैं दै मारे गी करनां गै पौंदा इयां गै आर्ट जरूरी ऐ